تیراکی مجموعی صحت اور تندرستی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتی ہے یہ جسمانی ذہانی اور روحانی صحت کو متحد کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آپ کو ہموارتا لذیذ اور تسلی بخش محیط فراہم کرتا ہے تیراکی کی مدد سے سانس کو کنٹرول کرنے میں بھی فائدے ہو سکتے ہیں تیراکی کے مختلف آسان تندرستی طریقے اور آسان انداز میں کام کرنے کی تربیت آپ کے سانس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں یوگا اور تیراکی کے مختلف آسان تدبیری آسان تربیتی تکنیکوں کی مدد آپ اپنے سانس کو قابلیت سے اور بےزحمتی سے کنٹرول کرنے کی مہارت حاصل کر سکتے ہیں جو ذہانی تسلی اور روحانی سکون کو بڑھاتی ہے